हेलो ये महिंद्रा सोरूम से बोल रहें हैं कह रहें हैं सर हम को गाड़ी थोड़ा लेनी है तो नहीं नहीं फाइनेंस करानी है

ये इधर बोलेरो में क्या फाइनेंस कैसे पड़ेगा

जी सर

जी सर जी हमारे पास फाइनेंस एक बार कराऐ थे हम तो बग़ैर फाइनेंस का कार्ड भी बना हुआ है जी सर

तो ये बजाज फाइनेंस जो कार्ड है ये तो मोबाइल मे बना हुआ है हम्म हम्म

जी सर जी और दूसरी गाड़ियों के लिए क्या सुविधा है

जी सर जी सर जी सर जी कोई बात नहीं है सर